हेलो बोलिए हेलो हाँ हेलो हँ आवाज़ आ रहे हैं हेलो बोलिए बोल रहे हैं यह घर में कोई काम है उसमे दूध दही को ज़रूरी पड़ेगा तो शुद्ध दूध ना मिलना चाहिए शुद्ध मिलना चाहें जो हाँ वह खु अइब कोई र मिठाई उठाई बनाने में अच्छा न होगा हाँ यही स बना जी जी यही स बनाना है तो अच्छा दूध न मिलना चाहिए जी अच्छा ह थोड़ा ल थोड़ा थोड़ा लेना है थू सब फे फेट करके थोड़ा थोड़ा लेना है दही कोतना गो बना ग बनाइएगा थोरे एक एक अथी के बनाइएगा एक कोई काम के कोई काजक होगा तो उसमे एक कुंटल

जी पचास

यही दस बीस किलो इसको उसको पैसा केतना होगा